म्हज्या देराचे चलयेचो बर्थडे जेन्ना जन्मदीस आशिल्लो सगळीं आमी डिसेंबर म्हयन्यांत एकठांय आयली म्हणजें क्रिसमसाची हॉलीडे आशिल्ली ताका लागून त्या निमतान सगळीं घरांतलीं सगळीं जमिल्ली बर्थडेचें निमित्त आशिल्लें आनी सगळ्यांनी तें ठरयलें की घरांतूच तें सेलेब्रेट करप घरांतच म्हणजें एक जेवण तें आसा आनी जें कितें करतले तें घरांतच करप आनी तेन्ना त्यो गोबी मॅन्चुरियन रेसिपी हावें आतांच शिकलेली पण ते एक नवीन म्हणून म्हटलें करून पळोवया आनी तें आमी करपाचें ठरयलें जवळ जवळ म्हणटलें तरी पन्नास जाणां साठ ते घरांत तो म्हणजें पदार्थ हावें केलो घरांतल्या बऱ्याच जाणांनी म्हणजें बाकीची मदत लागताच एकटें तितलें ए करूंक शकना म्हणजें बाकीच्यांनी जी कितें थोडीशी मदत जी आसा ती तांणी केली आनी तो म्हणजें ना म्हणटलें तरी पयल्या दिसा करता म्हणून मनांत थोडोसो ए आशिल्लो पूण तो प्रामाणीकपणान अगदी आवडीन तो पदार्थ केल्या मुळें बाकीच्यांची मदत आशिल्ली घरांतल्या बाकीच्यानूय म्हाका जाता ती मदत केली आनी तो पदार्थ आमी केलो गोबी मनच्युरियन आनी खरोखरोच तर ताची तारीफ म्हणजें कवतूक जालें सगळ्यांक तो आवडलो बर्थडे गर्लूय खूश जाल्ली आनी सगळ्यांनी एक नवीन पदार्थ म्हूण ताचो आसवाद घेतलो